हर इंसान खे पंहिंजी व्यक्तिगत लक्ष्य इच्छाऊं हर कंहिं इंसान खे हूंदियूं आहिनि जीअं मूंखे इच्छा आहे की मां हींअर पंहिंजे ॿारनि जी ज़िमेदारी उन्हनि खे पढ़ाए ग्रेजुएट करे पूरो कयो आहे पर मां उनजे चक्कर में किथे घुमी न सघियमि पर हींअर मुंहिंजो हिकु आहे ताईं घुमा पर शुरूआति थोरा थोरा पैसा जमा करे जीअं थियो मां जम्मू ऐं अमृतसर घुमणु चाहियां थी ऐं पंहिंजी इंडिया में एतिरियूं सुठियूं जॻाहियूं आहिनि जिते हरिद्वार आहे जीअं नासिक आहे शिरडी आहे ईअं नंढियूं नंढियूं जॻहियूं त असां कीअं बि वञी सघूं था पर वॾे टूअर जे लाइ हींअर मूंखे घुमणो आहे शिमला कुल्लू मनाली हिननि जॻहियुनि ते मूंखे घुमण जी इच्छा आही के मां वञां घुमां बैंगलोर जामु सुठा सुठा शहर आहिनि जिते मुंहिंजो सुपिनो आहे की मां वञी करे उते पंहिंजो घुमी अचां शहरु ॾिसी अचां अलॻि अलॻि उतां जा खाधा खाई अचांं ईअं मुंहिंजी जामु दिली ख्वाइश आहे की मां टूअर कयां